अस रसोई बिच्च समान सारा पेदा होंदा साढ़ी रसोई बिच्च कुसै चीज दी कमी नेईं होंदी ऐ अगर होंदी ऐ ते साढ़े बिच्च मतलब जेह्दे बिच्च समान लैन च करनी होंदी ऐ लेकिन साढ़ी रसोई दे बिच्च समान जेह्ड़ा रक्खे दा होऐ असें इयो कम्म करने आं कि रसोई बिच्च कोलियां होदियां न ते ओह्दे बिच्च अस सब्जी पान्ने आं कोली बिच्च सब्जी पाइयै थाली ते लैन्ने आं थालियां होदियां न फिर चिमचा होंदा ऐ ते अस प्लेट होंदियां न रंग बरंगियां प्लेटां होदियां जेह्दे च अस कोई चीज चाह् बनाचै ते ओह् प्लेट अस इस्तमाल करने आं कि चलो ओह् प्लेट बिस्किट पाई लैन्ने आं बिस्किट पाई लैन्ने नमकीन पाई लैन्ने आं कुछ बी मतलब अस ओहदे च बरती सकने आं होर साढ़े ओह् त्रांबडी होंदी ऐ त्रांबड़ी च अस आटा गुन्नी लैन्ने आं के अगर असें रोटी बनानी होऐ ते आटा गुनन्ने त्रांबड़ी च पाई लैन्ने आं आटा छानियै रक्खी लैन्ने आं होर दुई गल्ल ऐ कुकर ऐ कुकर च अस कोई बी सब्जी बनाई सकने आं चाहे अस कुकरे च राजमां बनाई सकने आं चाहे अस कुकरै च चौल बी बनाई सकने आं चल कुकरै च अस कोई दाल शाल बनाई लैन्ने आं होर कड़शी ऐ अस चौल लाने दे कम्म आंदी ऐ किचन च कड़शी ऐ पलटा होई गेआ पलटे बिच्च अस चौल लाई सकने आं कड़शी कन्नै अस सब्जी लाई सकने आं हैं होर साढ़े मतलब गलास न जेह्दे च अस पानी पीने आं ते कोई मैह्मान आई जाए ते उसी अस उस गलासै च पानी बी देई सकने आं होर दुई गल्ल एह् हे कि साढ़े मतलब पतीला ऐ पतीले च अस चौल बनाने आं ढक्कन ऐ ऐ ओह उप्पर दिन्ने आं होर राइस कुकर होई गेआ जां अस कड़ाहियां होई गेइयां जां मतलब चिमचे कोलियां बगैरा होर प्लेटां प्लेटें बिच्च अस फुलका बनाइयै बी प्लेट बिच्च पाइयै देई सकने आं कोई बी चीज होऐ ओह्दे च इस्तमाल करी सकने आं बरतै रसोई दा घर लूनदानी इक लूनदानी बिच्च अस केह् करने आं लून इक जगह खान्ने बने दे होंदे इक जगह अस नमक पान्ने इक जगह अस मसाले पान्ने आं इक जगह बसार पान्ने आं इक जगह अस मर्चां पान्ने इक जगह इक जगह अस रंगदार मर्चां पान्ने आं फिर इक सारी लूनदानी अस भरी ओड़ने आं कैह्दे बास्तै कि साढ़ी सब्जी बनाह्गे ते साढ़े कम्म आई जाए इस बास्तै एह लूनदानी साढ़े ओह्दे कम्म आई जंदी ऐ ते ओह्दे बाद अस ओह् करने आं ओह् पतीला धरी ओड़ने आं छोटे डोंगे च अस कोई परौह्ना औंदा ऐ ते अस ओह्दे च सब्जी पान्ने आं इक चमच रक्खने आं ऐ ते अग्गें परौह्ने दे अग्गें जेह्ड़ी रुट्टाी बनाई बनुइयै रक्खने आं ते ओह्दे अग्गें हर डूंगे च सब्जी पाइयै दिन्ने आं कि लैऔ तुस थाली च खा दे रुट्टी ते लेकिन सब्जी दी कमी पेई जाए ते उसी अस देई ओड़ने पाई होर अस रक्खी ओड़ने ते होर साढ़े कोल मतलब होर बड़ा कुछ होंदा ऐ किचन दे बिच्च बोलेआ जाए ते सब कुछ होंदा ऐ बोलेआ जाए ते बड़ियां चीजां जेहड़ियां तुसेंगी दस्सी निं सकदी ऐ फ्ही बी तुसें गी सनाना मेरा फर्ज बनदा ऐ कि होर बाकी दुइयां होई गेइयां रंग बरंगे चमचे होंदे न कर्दां होंदियां न फिर ओह् त्रांबड़ी होई गेई ऐं फिर कुकर होई गेआ फिर ओह्दे बिच्च एह कड़ाही होई गेई पतीला होई गेआ निक्की कड़ाही होई गेई बड्डी कड़ाही होई गेई फिर एह् कप होई गे प्लेटां होई गेइयां जेह्दे च अस चाह् पाइयै कप्पें च दिन्ने आं कुदै गलासियां होई गेइयां छोटियां गलासियां जिंदे च अस ओह्दे बिच्च बी चाह् पाइयै देई ओड़ने आं फिर परौह्ना आए ते कदें अस कप्प बरती लैन्ने आं कदें अस गलासी बरती लैन्ने आं हर चीज होंदी ऐ जेह्दे च अस कोई ओह् नेईं हे कि मतलब इस चीज दी कमी ऐ जां एह् चीज नेईं ऐ किचन च मुलीकडां बी होंदा जेह्दे अस मूलिया कुछ रक्खी सकने आं कुसै अग्गें मतलब कुछ बी छूरना होए टमाटर छूरना होए जां अदरक छूरना होग ओह् मूलीकंडे कन्नै अस छूरी सकने ऐं होर तवा होई जंदा ऐ जेह्दे अस फुलका बनाने आं कोई परौह्ना आई जाए जां घर दी फैमली कोई होए फुलका रोटी बनाइयै खलानी होऐ ते तवा अस इस्तमाल करने आं दुई गल्ल एह् ऐ कि चकला बेलना चकला बेलना होंदा ऐ उसी अस फुलका बेलने आं त्राबंड़ी च आटा पाइयै गुन्नियै गान्नियै फिर अस परौह्ना आई जाए ते फुलका बनाने आं ते चकला बेलना तवे दा इस्तमाल करने आं जिस बेल्लै अस फुलका बनाने आं होर दुई गल्ल एह् ऐ कि अस कुसै मोकै अग्ग बी बाली सकने आं अग्ग बी बाल्ली सकने आं अग्ग उप्पर बी रोटी बनाई सकने आं अज्जकल ते गैस चले दे न लोक गैसे उप्पर बनाई लैंदे न दो सिटियां मराओ ते खाना त्यार होई जंदा ऐ कुछ बी बनाना होऐ इस बास्तै कि हर चीज अस मतलब रसोई बिच्च पेदी होऐ ते इस्तमाल करी सकने आं अगर रसोई बिच्च कोई चीज नेईं होऐ ते अस खाना कि'यां बनाई सकने आं इस बास्तै कि अस रसोई दे थ्रू अस सब इस्तमाल करने आं हर चीज बर्तन होना चाहिदा रसोई दे बिच्च जेह्दे बिच्च सानू कोई बी जरूरत पेई जा ते अस उत्थूं चुक्कियै पूरा करी सकने कि एह् चीज ओह्दे च पाने आह्ली ऐ एह् चीज ओह्दे च पाने आहली ऐ इस चीज कन्नै सानू एह् चाहिदा ऐ कप कन्नै सानू चाह् चाहिदी ऐ कोली च असें सब्जी पाई दी ऐ फुलका सब्जी पाओ सुक्का फुलका बनाओ थाली च पाओ कोली च सब्जी पाओ ते अगले परौह्ने गी देओ ते भई रुटी पानी ओह् खाई सकदा हर चीज आस्तै रसोई दे बिच्च कोई कमी नेईं होनी चाहिदी बर्तन दी ठीक ऐ होर गड़बा बी होंदा जग बी होंदा ऐ जेह्दे च अस पानी पाइयै रक्खने आं कोई परौह्ने गी रोटी पाइयै दिन्ने आं ते जग बिच्च अस पानी पाइयै रक्खी सकने आं कि चलो अस गलास रक्खे दे होदे न कि पानी होर रुट्टी खंदे खंदे पानी पी सके जे जग पाए दा होऐ ते होर हर चीज मतलब रसोई बिच्च होंदियां न इस बास्तै